जि'यां की पैह्लें गै सनाया की जेह्की अं'ऊ सिंगिंग मेरा इक्क हॉबी ऐ कन्नै कन्नै में बड़े ज़ादा जेह्के प्रोग्राम न उं'दे च बी पार्टिसिपेट कीते दा इंटर कॉलेज़ जेह्के फंक्शन होंदे उं'दे च बी पार्टिसिपेट कीते दा ते जैलूं बी अं'ऊ सिंगिंग करनी होनी ते मेरे फेशियल एक्सप्रैशन क्हानी पर डिपेंड करदे की किस टाइप दे फेशियल एपेरिंयस होने साढ़े ते जैलूं अं'ऊ डोगरी गाना गानी तैलूं अं'ऊ बड़ी इं'या मूहैं पर स्माईल रक्खियै चौकड़ी मारियै बौह्न्नी ते हत्थ लत्तें पर मतलब ल्हाना उसी ते इं'या शैल हिल्लना झुल्लना की मतलब की मिगी मज़ा उ'आ दा ताकी दिक्खने आह्ला जेह्का उसी बी मज़ा होऐ ते होर जैलूं मतलब की जैलूं में स्टेज़ पर जाना होंदा ओह्दे कोला पैह्लें जैलूं अं'ऊ पार्टिसिपेट करने कोला पैह्लें जेह्की अं'ऊ ठंडी चीज़ां नेईं खन्नी ताकी ओह्दे कन्नै गला खराब होंदा ते ठंडियां कोल्ड जेह्कियां खट्टियां ते मसाले आह्लियां चीज़ां ओह् घट्ट अवॉइड करनी जादा उ'नेईं अं'ऊ ते जादा अं' गरम पानी पीनी ताकी मेरा जेह्ड़ा गला ओह् ठीक रोहे ते अं'ऊ शैल तरीके कन्नै बोल्ली सकां बस मेरी इ'यै टिप्स न जेह्की अं'ऊ करनी होनी ऐं अपनी जेल्लै सिंगिंग करनी